پچھلے چند دہائیوں میں ہندوستان میں بہت ساری چیزیں بہت سارے پیشے نكل كر سامنے آئے ہیں بہت ساری ملازمتیں سامنے آئی ہیں نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں بہت سارے كام ایسے ہیں جو نئے طریقوں سے استعمال كیے جانے لگے ہیں لوگ آج كے ٹائم پر یوٹیوب پر ویڈیو وغیرہ بنا كر خوب پیسے كما رہے ہیں اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ایپ ہیں یوٹیوب كی طرح جہاں لوگ ویڈیو بنا كر ڈالتے ہیں جیسے كہ موج ایپ ہے یا ٹک ٹاک وغیرہ اس سب ایپ پر لوگ ویڈیو بنا كر ڈالتے ہیں اور اس طریقے سے لوگ انجوائمنٹ كا كام كر رہے ہیں جس سے لوگوں كو فنی چیز حاصل ہوتی ہے اور اس سے لوگ پیسے كما رہے ہیں لیكن ان سب كے باوجود میرا ماننا یہ ہے كہ آج كل كی ٹائم پر ہمارے پاس صحیح سے روزگار نہیں ہے جو نوجوان نئی نسل كے ہیں جن كے پاس تعلیم تو ہے لیكن ان كے پاس روزگار نہیں ہے آج كے ٹائم پر نوجوان حضرات اپنی زندگی میں ایک سكون تلاش كر رہے ہیں اور جو بےروزگار ہیں وہ اپنی زندگی میں روزگار كی تلاش میں ہیں